आंथ' बिजाबनि हिसाबै सल'माखौ बांसिनै नायनो मोजां मोनो आरो गोदोबो आं गोबां सल'मा नायोमोन आरो नायनानै मोजां मोनो आरो जायफोर सल'मायाव गासै मोनसे जिउनि सोरनिबा सुखु दुखु ट्रेजिडि कमेडि गासै माबाखौ जिहेतु नुनाय जायो बेखायनो आं बांसिन सल'माखौ नायनो मोजां मोनो लाइसि हिसाबैथ' आं एसेबां दिनै जोङो बाहेरावबो बांसिन गिदिंजाया जिहेतु जों मोनसे बिजनेसाव सानफ्रोमबो खारबाय थानांगौ जायो दा ब्लकआव ब्लग हिसाबैथ' आं बांसिन दा जेरै सिबिरानि मोनसे ब्लग जि जेराव निउस मा लाइसि फरायो इनि ब्लगबो दङ बिनो बांसिन नायनाय जायो आरो खौरां बिलाइफोरनि फारसेथ' जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि खौरां बिलाइआ गोबां जाया जेराव जों माने सख बाजाराव थांब्लासो किसुमान माबाखौ मेसेज एबा खौरांखौ माने मोननाय जायो जोंनिसिम सफैनायसिमनो बुहुद माने लेट जायो खौरां सिगांथ' जेरै हाप्ताहिक एबा उइकलि एबा मान्थलि जि माबा ओंखारोमोन बेफोरखौ एसे नायनाय बांसिन नायनाय जायोमोन दा न'खराव जिहेतु मोनसे जों बिजनेसाव सानफ्रोमबो खारो एबा गथ' गथायखौ लानानै जेरैबायदि जों बेस्थ' बिबायदि बेफोराव बांसिन माबानोनो टाइम माने जास्लाबा ओजों फारसेथिं गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनांगौ फारसेथिं बिजनेसाव फुङावनो सोरांब्लानो खारनांगौ बेबायदिया बेबायदि आरो जोंनि दा जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि थारमाने लाइसिफोर खौरां बिलाइफोरनि सफैनायाबो गोबां लेट जायो एबा जोंनिसिम बिबायदि साप्लाइ जाया एबा लाबोग्राबो जों बिबायदि नुवा जि दा मबाइलाव गासै जिहेतु मिडियानि माबाखौनो मोनजोबनाय जायो बेखायनो मबाइलआवनो जों बांसिन जेसेबां हागौ टाइम लानानै माने नायबा नायनो जों सेस्था खालामो